चित्रकारी त न मां कॾहिं बि चित्र न ठाहिया आहिनि हा बचपन में ज़रूरु ठाहिया आहिनि जेके बिली बांदर इहे उहो पर ॿी काई सुठी चित्रकारी त न कई आहे धन्यवाद